आङो दिमाकुसि हालामनि सासे सुबुं हिसाबै आङो खेला दुलाखौ जोबोद मोजां मोनो आरो उन्दै समनिफ्रायनो आङो खेला गेलेनानै मोजां मोनो दा बे खेलानि मादाव आङो फुटबलखौ उन्दै समनिफ्राय खोब एन्टारेस्ट मोनोमोन नायनानैबो मोजां मोनो गेलेनानैबो मोजां मोनो दा बिदिहै जोङो गामियाव गोबां बोसोर फरायसा जिवाव फरायसा समाव गोबां जोङो बल गेलेबोदों दा बल गेलेनानै जोङो खोब गोजोन्नाय आरो गावनि देहानि राफोदखो जों मोनोमोन दा फुटबल हिसाबै जोङो एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाइ स्कुल थाखोआव फरायनाय समाव जोङो गोबां बे गामिनिफ्राय बै गामियाव जोङो फुटबल गेलेयोमोन दा जोङो इन्टार भिलेज हिसाबै जोङो गेलेबोनो मोनोमोन दा बिदिनो फुटबला आंनि खोब फेभ'रेट गेममोन दा फुटबल गेलेनोबा टिम मोनसे जानांगौबा जोंनो एगार'जोन सुबुंनि गोनांथि जायो एगार'जननि सासेया किपार थागोन दा बिदिनो जोङो फुटबलखौ नायनानैबो मोजां मोनो आरो गेलेनानैबो खोब गोजोन्नाय मोनो दा जोङो दिमाकुसि हिसाबै दिमाकुसियाव मोनसे स्टेडियाम दङ फुटबलनि दा बे स्टेडियामाव जोङो गोबां रोखोमनि फुटबल जानानै थायो दा बे फुटबलाव जोङो भारतनि दाब दाब जायगानिफ्राय जोंनि हालामाव दिमाकुसि स्टेडियामाव गेलेनो फैयो दा बे गे स्टेडियामा जोङो बड'लेण्ड गेलेन्स टुर्नामेन्ट हिसाबै बोसोरफ्रोमबो दिमाकुसियाव खुंनाय जायो दा बे खुंनायाव भारतनि दाब दाब जायगानिफ्राय गेलेगिरिफोरा फैयो गेलेफैयो आरो बे गेलेनायखो नायनो थाखाय ओनसोलनि हालामनि गोबां जायगानि सुबुंफोरा नायनो फैयो नायनानै गोजोन्नाय लाफैयो दा ओरैबायदि होंगो दोंगो जायो बे फुटबलखौ गेलेनो थाखाय नायनो थाखाय आरो बे फुटबलाव गोबां हारिमु दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायजों जोङो दिमाकुसि हालामाव फुटबलखौ जोङो खेलाखो नुनो मोनो दा बे खेलाखौ नायनो थाखाय गोबां जायगानिफ्राय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायबो फुटबल प्लेयारफोरजों लोगोसे नायनो फैयो आरो दिमाकुसि हालाम हिसाबै जोङो फुटबलानो गिबि जायगा आवग्रिनानै दङ दा बेजों लोगोसे दिमाकुसि हालामाव गोबां गेलेगिरिबो ओंखारबाय आरो गोबां रोखोमनि खेला दिमाकुसियाव जायो जाय स्टेडियामा दिनै अदालगुरि ड्रिस्टिगआव दिमाकुसिनि स्टेडियामा बयजोंबो सिनायमोनजानाय दा बे हिसाबै फुटबलखौ जोङो हालामनि साफ्रोमबो अनसायो आरो गेलेगिरिबो गोबां दङ दा बेनिनो आंबो सासे हिसाबै गाव उन्दै समाव मोजां प्लेयार जाबोनो हायाखैबाबो जोङो फुटबलखौ जोङो गेलेना मोनसे समाव खोब गोजोन्नाय जाबोबाय आरो गोबां जायगायाव जों गेलेबोबाय आरो बे थासारिनिफ्राय फैनानै दिनै दिमाकुसि हालामाव मोनसे फुटबल प्लेयारनि थाखाय मोनसे मोजां प्लेटफर्म मोनफैबाय दा मोनफैनानै जोङो दिनै गोबां गेलेफोर गेलेगिरिफोरखौ दिनैनि आदब खायदाजों दिनैनि गोदान जेनेरेसनआव फुटबला गोबां गोजौ थाखोसिम जायगा मोनबाय आरो दिमाकुसियाव बे बिथाखो जोङो गायसननो हानानै जोङो नुनानै जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों आरो ओंखायनो बे फुटबला जों गेलेनायजों लोगोसे फुटबलनि गेजेरजों साफा साफा गावखौ केरियार दानो थाखायबो हायो आरो बे फुटबला गावनि देहा सोलेरखौबो मोनसे गोख्रों लाखियो माखासे गुबुन खामानि बा गाज्रि खामानियाव थांनायनिफ्राय फुटबल खेलायाव बा फुटबलखौ गोसो होयोबा बेफोरनिफ्रायबो जानगाराव थानो हायो होन्नानै आं फोथायो बेखायनो आङो फुटबलखौ खोब मोजां मोनो आरो दिनैनि समावबो मोजां मोनो आरो मोनलांबाय थागोन फुटबला जोंनि थाखाय बा साफ्रोमबोनिबो थाखाय फुटबला मोनसे मोजां गावनि देहा सोलेर बा जिउ राहा दानाय बा दाबसे जागानिफ्राय गुबुन दाबसे गायगासिम थांनायाव मानसिजों सिनाय मोनजानायाव फुटबलाबो मोनसे एंगार हायै फरायनाय बायदिनो बाहागो होन्नानै आं सानो बेखायनो फुटबलखौ आं जोबोर मोजां मोनो आरो मोजां मोन्नायदों लोगोसे आं गुबुनफोरखौबो गेलेनो थाखाय लुबैजायो